गेलेमुआरि बिफाव गेलेमुआरि बिफाव होनोब्ला खेला गेलेनायखौनो बुजियो मानोना खेला गेलेनाया गोबां रोखोमनि खेला थायो जायफोर खेलाफोरनि बिदिन्थि बायदियै बल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेटमिन्टन गेलेनाय बायदि बायदि माखासे गेलेनाया ओरैबायदि जे बे खेलाखौ गेलेयोब्ला जे देहायारि स्ट्रं जायो देहाखौ गोख्रों गोरायै लाखिनो हायो आरो माखासे खेलाफोर दङ जायखौ गेलेयोबा गियानजों लोगोसे आरो नेमखान्थिफोरखौ मिथियो जाय मानसिया खेलाखौ गेलेयो बे मानसियासो खेलानि नेमखान्थिखौ मिथियो मानोना जाय मानसिआ खेला गेलेया बे खेलानि बागै जेबो मिथिनाय नङा आरो खेलाखौ गेलेनायाव माखासे नेमखान्थि आरो नेमखान्थिनि गोनांथि जायो जाय नेमखान्थिखौ मानिनानै गेलेयोबासो बै खेलाया जाफुंसार जानो हायो खेला गेलेनायनि गेजेरजों गोबां सुबुङा गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि लामाबो जों नुनो मोन्दों गोबां सुबुङा गावजों लोगोसे गावनि न'खर आरो हारिखौबो गोजौफारसे दिखांलांनायखौ जों नुनो मोन्दों खेलाया ओरैबायदि जाय जाय मानसिआ इन्ट्रेस्टेड आरो जाय मानसिआ गोसो दं थांखि लायो जे खेला गेलेनानै आं माबा मोनसे जाथारगोन बा खेला गेलेनानै आं गावखौनो गाव सिनायथि होगोन गुबुनजों आं गावखौनो गुबुन हादराव थांनानै आं सिनायथि लाहैगोन गुबुन हादरावबो आं गेलेहैगोन गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायावबो गेलेहैगोन गावनि जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैबासो गावखौ गुबुन गुबुन जायगायाव सिनायथिखौ होगोन आरो गुबुन जायगायाव गेलेनायनि गेजेरजों गुबुन जायगायाव गाव देरहासार जानो हायोब्ला गावजों लोगोसे गावनि हारि गावनि सिनायथि आरो न'खरनि आरो हादोरनि सिनायथिखौ गाव होनो हागोन होननानै गोबां गेलेगिरिफोरा थुलुंगा लायो खायफा गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो बुङो जे आं खेला गेलेनो मोजां मोनो नाथाय खायफाया खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जेंना नुजाथिनायखौ आं नुनो मोनो मानोना खायफानि बिमा बिफाया गथ'नि खेला गेलेनायखौ होबथायो आरो खायफाया थुलुंगा होयो जाय गथ'आ खेला गेलेनो गोसो बे गथ'आ होबथा जायोब्ला माबायदि मोनो बै गथ'आसो मिथिसिगौ मानोना खेला गेलेनायनि गेजेरजों खायफाया थांखि लायो जे फरायनायनिजों लोगोसे खेलाखौ गेलेनानै फरायनायजों लोगोसे खेलाखौ लांफाबाय थानो आरो फरायनायखौबो गारा खेलाखौबो गारा होननानै खायफाया थांखि लायो नाथाय खायफा बिमा बिफाया सानो जे खेला गेलेयोब्ला खेलानि फारसेल' गोसो होगोन फरायनायनि फारसे गोसो होनाय नङा उनाव खेलायावबो गैया आरो फरायनायावबो गैयाब्ला मा जाहैगोन साननानै गोबां बिमा बिफाया साननानै गिखांनाय फैयो बिनि थाखाय बिसोरो हेंथाबो होयो आरो खायफाया थुलुंगाबो होयो खायफा गथ'फोरा गेलेनायखौ फरायनायजों लोगोसे लांफायो आरो खायफाया नंगौबो मोनसेखौ लायोब्ला मोनसेखौ नागारलाङो आरो मोनसेखौ लायोब्ला मोनसेखौ बावगारलाङो होननाय बायदि बेनि थाखाय बिमा बिफाया माब्लाबा समाव हेंथा होनोबो गोनां जायो बेराफारसेथिं हेंथा आरो जेंनानि गेजेरजों दावगासारोब्लासो जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोनो जायहा गैया जायहा गोसो गैया बेफोरो जाफुंसारबो जाखानाय नङा मानोना मावनो हाबाखौ मावनो थांखि लायोब्ला थुलुंगानाय आरो दावगानो हानाय गोसो थांखिबो नांगौ होनबासो जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोनो